या हम लोग गया तो वहाँ पर लाइन लगा तो वहाँ भी पर्ची कटा तो वहाँ से दवा लेना दवा भी नहीं सूट किया अबहीं हम पखुरा ओखुरा हमारा दर्द कर रहा है बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग के जाने में किराया भाड़ा लग रहा है दवा को पैसा तो नहीं लग रहा है लेकिन जाने में हम लोग की भाड़ा लगता है पान छः गया था दवाई लिए थे वहाँ पले दवाई लेकर आया था और इसलिए बहुत कष्ट तकलीफ हो रहा है अबहे हम उई पाछे जाके हम लोग को धोती ओती नहीं खोंसा रहा है साड़ी ओड़ी पहनते हैं लोग तो साड़ी खोंसने के हम लोग की वहाँ पे हाथ जाता नहीं है पाछे को इसलिए हम लोग दवा ओवाने जाते हैं चकिया कुछ दिना बोगरे लिए तो बबरी को नहीं फायदा किया तो चकियाँ गए चार पाँच बार तो वहाँ से दवा ओवा लेने का कोशिश किया वहाँ दवा लेकर आया वहाँ भी लाइन लगता है बड़ी लाइन लगता है तो उसी लाइन से पर्ची कटाएँगे तो दवा लेंगे तो वहाँ से लेकर ओकर आएँगे तो घर पर खाना पड़ता है मलहम ओलहम मिलता है मालिश ओलिश करने की तो आज कल को सब जानते ही हैं कि लड़के बच्चे जल्दी सुन नहीं रहें हैं सब पढे़ लिखे चल जा रहे हैं तो हम लोग अपने हाथे से मल उलकर इस्तेमाल करते थे हाँ दिक्कत हो रहा है हम लोग के सरकारी अस्पताल में जाते थे दवा फवा लेने का वहाँ पर लेते थे लेकर उसको तो आए थे हम लोग हम लोग तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है इसलिए जाना पड़ता है भाई भाई दुःख आ गया तो तो जाना ही जाना है जाकर दवा नहीं लेंगे तो कैसे बनेगा इसलिए दवा लेंगे दो चार दस बार बबरी के अस्पताल में गइली जा सरकारी में ओमा से दवा ओवा लेने जा हथवा में बहुत झुनझुनाहट उना है झुनझुनाहट रहला दरद रहला बड़ा दुखात उखात रहला तो भई तो जाना ही पड़ता है दवा तो लेना ही पड़ता है दवा नहीं लेंगे खाएँगे नहीं थोड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग करेंगे देहात के आदमी हैं तो हम लोग के लेना पड़ा है लेते हैं हम लोग आते हैं भाई जाते हैं छः बजे नहीं जाएँगे तो एतनी बड़ी बड़ी लाइन लगता है कि हम लोग के जाने में भी बहुत लेट हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है ददरै से चकिया जाना पड़ता है जाते थे हम लोग भाई क्या करेंगे जाना तो ही पड़ते ही पड़हींगे तो पड़ेगा तो जाना ही होगा इसीलिए दवा फवा लेते बध के जाना होता है जाकर हम लोग दवा ओवा लेकर तो फिर वहाँ से आते थे हम लोग चले जाते हैं